सायकल स्कुटर बियोन मॅक्स स्प्लॅन्डर एक्टिवा टू जी एक्टिवा थ्री जी एक्टिवा फायज जी ज्युपीटर स्कुटर प्लेजर फेसिनो बुलेट के टी एम ड्यूक कानायटीक डिवो आर एक्स हंड्रेड निंजा एस एस हंड्रेड मारुती यामाहा मारुती सुजुकी मारुती वॅन मारुती एट हंड्रेड टाटा सियेरा इनोवा बलेनो सुमो रिक्षा उंडाय आय ट्वँटी ह्युंडाय आय थटी टाटा हेरर ग्रेन वियाय विक्ट्रा वेगन आर इटोजस टिया ऑडी बी एम डब्ल्यू मस्टँक लँबगिनी फरारी मारूती स्विफ्ट क्वीड ट्रेन बस एरोप्लेन हॅलिकॉप्टर जॅट